पानि मे तैरला से तऽ बहुत किछु के शरीर के फाइदेमन्द चीज है हाथ पाँव बढ़िऑं से चलै छै आओर कही भी जा सकै छी तऽ ओ कहीं भी तलाब बगेर कुछ समुन्दर बगेर पोखरि छोट मोट गाॅंव पोखरि कोइ आदमी अपना आपस मे न कहै लगै छै जे चल बाजी लगतै तऽ कुछ कऽ असर